नमस्ते हमको सेल फोन हमको जिम सिख हमको जिम करना है नहीं क्या क्या ड्याकोमेंट लगेगा

तो उसमें क्या क्या चीज़ लगेगा पैसा कितना लगेगा

बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कम नहीं अरे कुछ कम कर दीजिए अच्छा जिम सीखने के बाद क्या क्या खाया जाता

वगैरह है आपके पास मशीन सीखने के लिए

डाक्टर हमको बोले हैं ज़िम करिए

कितना समय कब कब का है अच्छा